जय झूलेलाल असांजे गुजरात राज्य में हॉस्पिटलनि खे खणी करे कोई बि चुनौतियुनि जी सामनो नथो करणु घुरिजे आसांजे गुजरात में सूरत शहर में जंहिं हिसाब सां हाणे सरकारी अस्पताल आहिनि या प्राइवेट अस्पताल आहिनि हिननि में कंहिं बि तरीक़े जी कोई बि हाणे हंधनि जी या बैड जी तकलीफ़ कान्हे असांजे सूरत शहर में नंढे खां नंढो सरकारी अस्पताल बि हिकदमि सुठो ऐं साफ़ु सफ़ाईअ वारो आहे हुन में नंढे खां नंढी तकलीफ़ खां वॾे खां वॾी तकलीफ़ बि हुन में असांखे ठीकु करे ॾियनि था चाहे होॾे सफ़ाई हुजे चाहे डॉक्टरनि जी ॻाल्हि हुजे त डॉक्टर खां बि सुठे खां सुठा होॾे अचनि था जय झूलेलाल